हिंदी हमें बहुत अच्छी लगती है हम उसका अनुवाद करना बहुत हमें अच्छा लगता है जैसे अनुजाद घर जा रहा है या फ़िर अनुजा घर जाएगा